میرا فسٹ پروڈکٹ ہے ایجوکیشن کٹیگری سے وہ ہے ناولس سو میں ایز ا پازیٹیو ریویو اس کا دینا چاہتا ہوں پازیٹیو ایکسپیریئنس ہے میرا سب سے پہلے میں نے جو ناول خریدی تھی وہ عمیرہ احمد کی میں نے پیرِ کامل اور آبِ حیات لی سو اس کے تھرو پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کریکٹر بلڈ اپ جو اس میں مین کریکٹر ہے اسٹوری میں وہ کیسے اس کی زندگی میں چینجز آتے ہیں وہ برے سے اچّھا کیسے بنتا ہے وہ بتایا گیا ہے اور جو ایموشنز اور امپیکٹس ہیں وہ ہماری اپنی خود کی زندگی سے میل کھاتے ہیں سو کوئی آدمی اگر اس ناول کو پڑھے تو وہ اس ناول کے تھرو وہ اپنی زندگی میں چینجز ایزلی لا سکتا ہے اور یہ جینجز پازیٹیو یا نگیٹیو نہیں ہے سو اس لیے میں اس کا پازیٹیو امپیکٹ پازیٹیو ریویو دینا پسند کرتا ہوں لینتھ اس کی زیادہ بڑا ناول نہیں ہے پر بیسٹ ناول ہے میرے ریویو کے تھرو شکریہ